मां पंहिंजे ॿारनि खे न्यूज़ पेपर पढ़ण लाइ रोज़ु चवंदो आहियां और ख़ुदि बि उन्हनि खे पढ़ी करे ॿुधाईंदो आहियां न्यूज़ जो बैनिफिट उन्हनि खे समुझाईंदो आहियां मांजी धीअ खे हिन बार मां न्यूज़ पेपर पढ़ण जी आदति विधी जंहिंजो रिजल्ट इहो निकितो कि जेके में उन्ही एटी नाइन परसेंट स्कोर कंहिं हुनजी जनरल नॉलेज हुनजी वजह सां का वधी और हुनखे इंट्रस्ट जागो और हिनजो बैनिफ़िट ॾाढो असांखे लॻियो छो कि असां जेकी शइ कंदा आहियूं ॿार असांखे ही कॉपी कंदा आहिनि अगरि असां केवल मोबाइल ते गेम खेॾंदा इंस्टा ते रील ॾिसंदासीं त ॿार बि उहा ई कॉपी कंदा असां अगरि ॿारनि खे पाणि पढ़ाईंदासीं त उहा ई ॿार कॉपी कंदा अगरि असां उन्हनि खे चईंदासीं तव्हां न्यूज़ पेपर पढ़ो त उहो बि न्यूज़ पेपर पढ़ंदा इन्ही लाइ मां उन्हनि खे हमेशह सुबुह चवंदो आहे कि सभिनी सां पहिले हथु मुंहुं धोई खे पंहिंजो तयार थी करे हिकु नज़र न्यूज़ पेपर खे ॾिसो छो कि देश दुनिया में छातो हले उहो ॼाणण बि ॾाढो ज़रूरी आहे